हेलो सर सर आप क्रिस गार्डन स्कूल से बोल रहे हो क्या सर सर मुझे छुट्टी चाहिए थी चार दिन के लिए सर मुझे कहीं बाहर जाना है अपने बच्चे को ले कर सर मुझे एक्चुअली यह है ना कि फ़ैमिली के साथ जाना है इशू यह है तो क्या है तो सर कैसे जी सर सर फैमिली ट्रिप है बाहर घूमने के लिए हेलो सर हिमांशु ठीक है सर